हाँ नमस्ते बताइए हाँ हाँ करते हैं दूध वही इस समय भैंस का अलग चार्ज है और गाय का अलग चार्ज है आपको जैसा चाहिए वैसा है भैंस का एक लीटर आपको पचास रुपया पड़ जाएगा क्या कम करें अब जानते ही हैं खुदी चोकर का दाम सत्रह सौ से अट्ठारा सौ हो गया है उसको खिलाते हैं और हाँ भूसा है और सब कुछ है खिलाते हैं उसको तो उतना नहीं अब पचास रुपिया नहीं देंगे तो कैसे हमारा भी खर्चा निकलना चाहिए न बात सही है आपको अगर चाहिए तो दे देंगे उसमें आप कुछ कम कर लीजिएगा और क्या हाँ हाँ वो

आपको अगर कुछ ज़्यादा चाहिए तो उसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है आपके लिए ऐसी बात नहीं है लेकिन आप जानते हैं न इतना सब कुछ महँगाई बढ़ गई है तो उसमें अब हमारा भी खर्चा हमको भी देखना है न सब कुछ

हाँ हाँ हो जाएगा कम तो और ये जो बता रहे थे आप कब तक चाहिए अच्छा कितना तक आपको चाहिए दूध तो लीटर कितना लीटर पूछ रहे हैं आपको लीटर कितना चाहिए दूध अच्छा तो आलमोस्ट आपको पचास से साठ लीटर चाहिए यही न चलिए ठीक है आपको पाँच दस रुपया कम हो जाएगा आपके लिए

हाँ हाँ सही है सही है नहीं वो सही है अब क्या करें मार्केट में जैसा चलता है वैसा हम भी चलाते हैं हाँ हाँ सही है चलिए ठीक है हो जाएगा उसमें ठीक है आपको आपके यहाँ से जाते हैं लेकर के बाइक से जाते हैं उसमें पेट्रोल डलाते हैं सब कुछ उसका भी खर्चा निकलना चाहिए न इसलिए हाँ ठीक है तो आपको जो ये बुक करना है न पचास साठ लीटर बताए हैं तो आइएगा घर पर तो बात हो जाएगी ठीक है हाँ ठीक है नमस्ते